मेरियां बड़ियां सारियां हाविज न जि'यां के पैह्ली हाबी ऐ मेरी जादातर ते में गाने गै सुनदे रौंह्ना होर बी कुदै ब्याह् कारज जेल्लै बी होंदे उत्थै बी अ'ऊं गाने बजाने दा बड़ा शौकी ऐ उत्थै मिगी गाने बजाने बड़ा मजा औंदा बड़े शैल शैल गाने लाना उत्थै अ'ऊं डोगरी गाने बा लाना उत्तै पंजाबी बी लाना जेह्के जेह्के लोकें सुनने आह्ले गाने होंदे सारे गाने लाना में उत्थै होर मेरी जेह्ड़ी हाबी ऐ ओह् मेरी घूमने आह्ली हाबी ऐ मिगी चक्कर लाने जेह्का बड़ा गै मजा औंदा ऐ और अ'उं बड़े दूर दूर बी चक्कर लांदा रौंह्दा होर बी बड़ै दूर दूर जन्नां चक्कर लाने कुतै माता दे चक्कर लाई ओड़ेआ कुतै नरसिंगें दे कुतै मंदर चक्कर लाई ओड़ेआ धारा उप्पर गेई ठे चक्कर लाने ई बड़ी शैल ठंडी जगह् ऐ चक्कर लाने ई जाना ठी उत्थै घुमने ई जाना ठी दूर दूर तक चक्कर लाने ई जाना उठी होर बी बड़ियां खाने दा बी बड़ा हाबी ऐ होर बड़ियां चीजां शैल शैल चीजां खान आह्लियां होंदियां अ'ऊं पिज्जा बी खन्ना बर्गर बी खन्ना होर बी बड़ा केश मोमोज होई गे जि'यां खाने आह्ली चीज होर बी बड़ा केश होर बी फल फ्रूट बी अ'ऊं खंदा गै रौंह्ना खाने गी अ'ऊं बड़ा मजा औंदा ऐ होर बी मेरी हाबी होर अऊं पढ़ना बी ऐ थोड़ा बहुत जादा नेईं मगर थोड़ा ते पढ़दा गै रौंह्ना पढ़ने दी बी इक आदत होनी चाहिदी पढ़ाई गै सारा किश होंदी थोड़ी पढ़ना बी चाहिदा बड़ा जरूरी ऐ पढ़ाई करना